میں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین استعمال کرتا ہوں جدید واشنگ مشین اور کپڑے دھونے والا ڈٹرجنٹ کپڑوں کو بہت اچھے دھوتیے دھوتا ہے جس سے بہت کم پانی اور الیکٹریسٹی لگتی ہے اور جدید واشنگ مشین کسی بھی موسم میں کپڑوں کو اچھے سے خشک کرنے کے قابل ہے